السلام علیکم جی میں آپ کے کالج کی اسٹوڈنٹ طالب علم بات کر رہی ہوں میں جی میم میں ہمارا جی میرا نام عائشہ فاطمہ ہے میں سیکنڈ ایئر کی طالب علم ہوں ہوں جی میم میرا پرس کھو گیا ہے میں ایک دو دن سے ڈھونڈھنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں اسے کالج میں لیکن وہ کھو گیا ابھی تک ملا نہیں ہے مجھے جی کالج میں ہی گما ہوگا میم میں اس کا سرچ کرنے کے لیے جی میم میں اب ہاں میم وہ تو ہماری غلطی ہے لیکن ہم جو لیکچر کے لیے جا رہے تھے وہاں پر چھوٹ گیا ہماری غلطی سے جی ہم آپ کو اس کا ڈھونڈھنے کا وہ اس کا وہ معلوم کرنے کا تھا کیسا ڈھونڈھنا ہے اسے

جی جی جی میم ٹھیک ہے میم جی میم ہم معافی چاہتے ہیں لیکن ہمارے غلطی سے چھوٹ گیا تھا وہ ہم خط لکھ کے لا کے کب تک سبمٹ کرانا ہے کب تک لے کے دینا جی

جی میم جی میم میرا اور شناختی کارڈ تھا آدھار کارڈ تھا میم اس میں میرا پین کارڈ تھا اور موبائل فون بھی تھا میں اتنے دو دن سے میں اسے فون کر رہی ہوں لیکن سوئچ آف بتا رہا ہے بند بتا رہا ہے جی جی میم شکریہ بہت بہت جی میم شکریہ اللہ